اردو زبان یہ کسی ایک زبان کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بہت ساری زبانوں کے مجموعے کا نام ہے اور یہ کئی ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے یہ زبان بنی ہے یہ سنسکرت سے بھی اور فارسی اور دوسری زبانوں سے متاثر ہوئی ہے اور یہ جا کر کے تب اردو زبان بنی ہے اردو زبان کو بھانت بھانت کی بولیاں جب ہندوستان میں بولی جانے لگیں اور اس کے بعد اور طریقہ اختیار کرتے ہوئے جب یہ اردو زبان بنی تو مغل دور میں اس کو اور زیادہ بڑھایا گیا اس کے اکثر الفاظ سنسکرت سے آئے ہیں اور فارسی سے آئے ہیں اور فارسی کے زیادہ تر الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ چوںکہ اردو زبان یہ سنسکرت اور فارسی زبان سے ہو کر آئی ہے اور انگریزی زبان کے بہت سارے الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ واحد زبان ہے جو اردو الفاظ جس میں استعمال ہوتے ہیں عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہندی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور انگریزی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور یہ ہر زبان کے الفاظ کو سمیٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے اس زبان کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں اور یہ زبان وہ واحد زبان ہیں جو ہر زمانے میں دوسری زبانوں سے متاثر ہوئی دوسری زبانیں جو بھی مقامی بولیاں تھیں مقامی زبانیں تھیں ان سے متاثر ہوئی یہی وجہ اس کو بہت ساری زبانوں کی سگی بہن کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اردو زبان سنسکرت زبان سے بھی متاثر ہوئی فارسی سے بھی ہوئی اور عربی سے بھی ہوئی اسی طریقے سے یہ زبان انگر انگریزی زبان سے بھی متاثر ہوئی اور دنیا کے اندر بلکہ پوری دنیا میں ایسی کوئی زبان نہیں ہے جس جو اتنی ساری زبانوں اور مقامی بولیوں کو اپنے اندر لینے کی صلاحیت اور سکت رکھتی ہو وہ ایک صرف اور صرف اردو زبان ہے جو بہت سارے علاقائی زبانوں سے گزرتی ہوئی ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے